पवन भाई कसो आसा भाई कश चलता काम बाम बरें हा मरे आरे किदें प्लॅन कर मरे यो मरे गोंयान यो मरे मागीर केन्ना करया सांग आतां होळी बी या मरे हय हय एक दोन दीस पयली या म्हाकाय मरे एक मात्शें काम आसा ते श्रेया म्हणो हा तें म्हाजें बड्डे कजन रे तेवूय मातशे अटॅंड करया तूंय यो किदे रे एक दीस पयली रे हो होलीचे एक दीस पयली रे ओके आनी बाकी हें रे म्हाका सांग ट्रेनीन या काय फ्लायटीन या रे मात्शें बरें पडटलें ना हांव मरे काल हेका सांगलेलें रे हांवेन म्हजो फ्रेंड आहा तो तेका सांगलें तो चॅक करतालो ना म्हणटा तो वेटींग लिस्टार हा रे सारकें

हय तें आतां तें हांयेन एन्ड टायमार अशें प्लॅनिंग जालें तशें जाता रे पूण ना हा हे टायम आमी करपाकूच जाय आं कितें रे

हय हय हय बट तूं तूं आत तें तूं करता मरे मातशें फ्लायटीचे पयता हांव तुका प्रफर करता कितलें तें सांग म्हाका तशें हें करून प्लॅनींग करया म्हाका दिसता मरे रातचे केल्यार बरें मातशें टिकेट सवाय आसता रे दिसाचे मात्शे म्हारग आसता न्हू कळ्ळें तुका बाकी हय पय आतां होळीचें म्हणल्यार पय आमगेले एक ग्रूप आहा थंय कळ्ळें तुका हय तें म्हणजे तेंगेले एक प्लॅनिंग हा रे रेन डांस आनी हें करया म्हणजे तें एक तें एक हें हा खंय फार्म हा खंय फार्म हावजार एक दीस करया थंय म्हागेले एक चार पांच फ्रेंड हा रे ते तेवूय म्हणटाले एक प्लेन करया म्हणून तूं यो म्हणटाले म्हण हांवेन तुका जस्ट फोन केला हय हय हय शुअर शुवर शुवर आनी तो हो रे तुजो हें आहा न्हू तो अतूल म्हणून तुजो फ्रेंड हा न्हू रे तेकाय पय मरे तो गोंयान आसा न्हू रे

ओके ओके ओके मजा येतली रे करया मजा करया खूब दीस जाले न्हू रे हय मागीर ते टिकेटीचे पय तूं ओके हय मागीर म्हाका जस्ट फोन कर आं मागीर पोवया किदें फुडें मागीर फुडले प्लेन मागीर करया आं ओके बरें बाय ओके